नोगोरारि आरो गामियारि फरायसालिफोरनि गेजेरनि फारागथिया गोबां दङ नोगोरारि आरो गामियारि फरायसालिफोरनि गेजेरावहाय जेरै गिबियावनो जों बुंनो थाङोब्ला गथ'फोरनि गेलेग्रा मुवा बेसाद जेरै नोगोरआवहाय जेरैबायदि नांगौ मुवाफोरखौ जों दखानफोराव बायब्र'बनानैनो मोनो नाथाय गामियारि फरायसालिफोराव फोरोंगिरिनो जेरै गथ'फोरखौ फोरोंनो थाखाय नांगौ जानाय बेसादखौ जों बेफोरखौ मोननो हाया जेरावहाय गामियारि ओनसोलावहाय जेरैबायदि नांगौ मुवाफोर बेफोरखौहाय जेनेबा गोनोखोआरि आगजुफोर बेफोरखौहाय दिहुननायाबो खम जायो आरो नांगौ समाव जों एबा बाजारफोरनिफ्राय बायब्र'बनो बेबायदि मोननो थाखाय खाबुआ खम आरो मानो होनोब्ला बे नांगौ बायदि जेनेबा बाजार बायदि दखान बेफोरो गामियारि फरायसालिफोर खाथिफोरावहाय बांसिन थानायखौ जों नुनो मोना आरो गामियारि आरो नोगोरारिनि फरायसालिफोरनि गेजेराव जों गोबां फारागथिखौ नुनो मोनो जेरै नोगोरारि फरायसालियावहाय बिमा बिफाफोरा गथ'फोरखौ फारायनायावहाय नांगौ बायदि बांसिन मा होनो नोजोर होनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो गामियारिनि गथ'फोरखौहाय फरायसालियाव फरायनाय समाव बिमा बिफाफोरा बांसिन जोथोन लानायखौ जों नुनो मोना आरो गामियारि फरायसालिफोराव जेरै गथ'फोरनि थाखाय फरायनाय समाव नांगौ जानाय जेरै गेलेग्रा मुवा आरो जानाय आदार जेरैबायदि नांगौ बेबायदि बुस्थुफोरखौ जों नांगौ रोखोमै मोना आरो नोगोरारि फरायसालिफोरनि गेजेराव जेरैबायदि नांगौ बेबायदि मुवाफोरखौ जों मोननो हायो आरो बिमा बिफाफोराबो गथ'फोरखौ बांसिन नोजोर होयो आरो गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनबावो जेरैहाय मुवाफोर होननानै बुङोब्ला जेरैबादि बिजाबफोरखौहाय नांगौ जायो बे बिजाबफोरखौहाय नोगोरफोराव जों बायनानैनो मोननो हायो आरो गामियारि ओनसोलाव जों नांगौ टाइम आवहाय जों मोनब्र'बनाय जाया बेनिखायनो नोगोरारि आरो गामियारि फरायसालिफोरनि गेजेराव जों गोबां फारगथिखौहाय नुनो मोनो